بائک سے دو سو کلو میٹرس جاتا ہوں بیچ میں ایگتپوری پڑتا ہے روڈ بہت اچھے ہیں کہیں کھڈے نہیں ہیں اور ویوز بہت اچھے ہیں جیسے ناسک ہے بھونڈی ہے بھونڈی سے دو سو کلو میٹر دور اور بیچ میں زو پارک پڑتا ہے زو پارک میں بھی جاتے دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے اور گھومنے کے لئے ایگتپوری بہت اچھا ہے جیسے پہاڑ کسارا گھاٹ گھاٹ کا ویو بہت اچھا آتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں